सिंधी भाषा पंहिंजी इलाही मिठरी अने सुठी आहे अने सांस्कृतिक लेन देन में पांखे इलाही फ़ाइदा थिया आहिनि पां जेॾीमहिल अ पाकिस्तान जे हिंद प्रदेश मां हिते आयासीं पोइ पां सभिनि सां अ सही रीते अने मिठी अ मिठी भाषा सां सिंधी सां रही करे अने पंहिंजी लेन देन वधाई आहे हुन सां करे पां अॼु हिकु सुठे अ जॻह ते बीठा आहियूं पंहिंजी अगरि जेकी पां सिंध छॾे आया हुआसीं सभु अ कुझु छॾे करे हिते आया हुआसीं ओॾीमहिल पां वटि कुझु न हुयो पर हिते अची करे पा पूरी महिनत अने पंहिंजी सुठी भाषा अने संस्कृति सां करे पां इलाही अॻियां वधिया आहियूं सभिनि खे पां पंहिंजी तरफ़ कयो आहे अने सुठो धंधो अने सुठी अ जिंदगी जीए रहिया आहियूं हुनजो करण पंहिंजे भाषा आहे पां अलॻि अलॻि अ हिसो में अलॻि अलॻि संस्कृति बाए पंहिंजी भाषा जो उपयोगु करे अने पां अलाई अॻियां वधिया आहियूं सिंधी भाषा अॼु जी भेश भाषा आहे अने मूंखे गर्व आहे के मां सिंधी आहिंयां अने मुंहिंजी भाषा सिंधी आहे जय झूलेलाल